आङो साख्रि मावनाय समनिफ्राय दिनैसिम गोबां बोसोर जाबाय नैजि बोसोरनि बारबाय सिगांनि बायदि फरायसाफोरा इसे गिदिर देरखानानै बुजिनो हानाय जानानै फरायनाय जायोमोन सिगाङाव दानिया नाथाय बांद्राय उन्दै बैसोआव सोनायलाय आरो फोरोंगिरिफोरा थाखो हिसाबै गैयैलाय बेवहाय जोंना फोरोंनायाव इसे असुबिदा जायो बे हिसाबै रोंगौथि होनायाव आख' फाख' मोनो थेवबो जों जेसेबां होयो बेखौनो माने मोजांयै गथ'फ्रा रोंगौथि मोननानै इसे आखा फाखा गियान गोनां जाहोनो जों नाजायो आरो जोंनि फरायसालिनि जेरैबायदि कन्दिस'न फरायसालिनि थाखो खथानि थाखो बेफोरबो जुदा जुदा नङा मोनसेयावनो बा मोननै खथा जायो बेवहायनो मोनद' थाखो दा जेरै ख' थाखो से थाखो नै थाखो थाम थाखो ब्रै थाखो बा थाखो बेबायदि लानाङो सिगाङावहायब्ला जोंनियाव ख' थाखो गैयामोन आरो थाखो बायाबो गैयामोन से थाखोनिफ्राय थोंजोङै ब्रै थाखोसिमल'मोन मोनब्रै थाखोल' जायोमोन बेवहाय सासेल' फोरोंगिरिब्लाबो जेबो असुबिदा जायामोन दा नाथाय मोन द' थाखो जायो आरो लोगोसे बेजों आयदाफ्राबो मोनसे थाखोआव मोनब्रै मोनब्रैयै गोबांथार आयदा जायो बे नि जाहोनाव फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनायाव सासे एबा सानै फोरोंगिरिजों गोबां माने असुबिदायाव गोग्लैयो लाफुंजोबनो हाया हाया हास्लाबा हास्लाबा मोनो आरो जोङो बेखौ टाइम मेकआप खालामनानै जुदि फोरोंथाय होनांगौब्ला सोलोंथाय होनांगौब्ला गथ'फोरनो रोंसार होनांगौब्ला बेवहाय हास्लाबहैया हास्लाबहैया मोनो बेनि अनगायैबो जोंहा दा आरोबाव सोरखारनि जेरैबायदि नारसिननाय जोङो माने थाखोखौ मोजाङैखौनो लाफुंनो मोनजोबनाय जाया गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा बांसिन सोरखारनि हाबाफारियावनो गफ'बनानै थानांगौ जायो सिगाङाव जेरैबायदि होआमोन माबा मोनसे जोनोम सान माबा मोनसे माबा मोनसे आखिनाय माबा मोनसे मेथाइ रोजाबनाय खननाय बेफोरबायदिखौ इसेबां माने खनले खनले गले गले होनाङामो बादायनाय बेफोरबायदिखौ दा गले गले होबाय थानायखौ नुयो बेफोरावबो गथ'फोरनो थाखो लानानै रोंगौथि होनायाव जोंहा एसे असुबिदा जायो

आरो जोंनि दा ओरैबायदि नारसिननाय जे मबाइल नेटवर्कजों फरायसाफोरनि आरो फोरोंगिरिफोरनि जानाखि एटेन्देन्स हरनांगौ बेफोरबो गोबांथार जेंना नुजानो मोनदों मानो होनोब्ला मबाइलनि खोथायाव नेटवर्क मोननोनो थाङा गामि ओनसोलाव बेनि जाहोनाव जोङो माखासे समाव जोङो एटेन्देन्सफोरखौ हरनांगौब्ला गोबां बेले बेजे सोमजियो जोंनियाव नेटवर्क मोनाबा जों माबोरैहाय एटेन्देन्स हरगोन बे एटेन्देन्स हरनायाव जुदि मोनाब्ला जोंहा जोंनि सायाव माबाफोर एक्स'न जागोन मागोन बेफोरखौ जोंहा सिन्था गोबां थायो